ماہی گیری کے لیے کشتیاں تو بہت عجیب و غریب ہوتی ہے ماہی گیری کشتیاں کے لیے جیسے مچھلی پکڑنا مچھلی پکڑنے کے لیے کشتیاں جو ہوتی ہے میرے پاس تو کوئی کشتیاں ہے نہیں بٹ میں نے لوگوں کے پاس دیکھا ہے میرے جاننے والوں کے پاس دیکھا ہے کہ کشتیاں جو ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ بہت عجیب و اور غریب کشیاں ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے وہ لوگ کشتیاں بنا لیتے ہیں اور اس سے اتنے خطرناک کشتیوں سے کیسے مچھلی ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑتے ہیں تو جب میں نے کشتیاں کو دیکھا تو کشتیاں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک عجیب عجیب سی کیفیت کا منظر نظر آیا کہ ان لوگوں کی کشتیاں جو ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا وہ کشتیاں ہوتا ہے ایک طرف سے مطلب نیچے گرا ہوا اور ایک طرف سے اٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف سے مچھلی رکھنے والی جگہ ہوتی ہے اور ایک کانٹا وغیرہ بھی کشتی پہ دیا ہوا رہتا ہے تو وہ کشتیاں ماہی گیری کشتیاں بہت عجیب و اور غریب ہوتا ہے اور ادر کشتیاں جو ہوتی ہے اس میں بہت مسافر وغیرہ بھی سفر کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کشتیاں ہوتی ہے جیسے جہاز وغیرہ کشتیاں وغیرہ بڑی بڑی کشتیاں بڑی بڑے جہاز پانی میں ہوتے ہیں وہ کشتیاں میں لوگ بھی سفر کرتے ہیں اور بہت سارے چیزوں کو سفر کیا جاتا ہے اس وہ کشتیاں میں اور ماہی گیری کشتیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک عجیب و غریب کشتیاں ہیں اس میں لوگ کیسے رہ لیتے ہیں ہم وہ ہم کو تو بہت ڈر لگتا ہے وہ کشتیاں پہ جانے میں حالانکہ میرے پاس کشتیاں ہیں نہیں لیکن دیکھتے ہی جب ڈر لگتا ہے تو کیوں کہ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ وہ کشتیاں ایک طرف سے اٹھا ہوا ہوتا ہے ایک طرف سے گرا ہوا ہوتا ہے اور کانٹا بھی ہوتا ہے اس میں لوگ چڑھتے ہیں اور اپنے مچھلی کا شکار کرتے ہیں ڈوبنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اگر ڈگمگا گیا تو ہم ڈوب بھی سکتے ہیں ماہی گیری کشتیاں میں تو یہ کشتیاں میں لوگ چڑھتے ہیں جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہی کشتیاں لے کے اس میں لوگ چڑھتے ہیں اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں یہ ہوتا ہے کشتیاں ماہی گیری کا اور بھی بہت سارے کشتیاں ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا منظر ہی ایک الگ ہوتا ہے لیکن یہ ماہی گیری کشتیاں جو ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے اس پہ کیسے لوگ سفر کرتے ہیں کیسے لوگ مچھلی پکڑتے ہیں پتہ نہیں اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ خدا نخواستہ کبھی چڑھے اس پہ تو کہیں ڈوب نہ جائے یہ دل میں ڈر ستا رہتا ہے ڈر سا پیدا رہتا ہے کہ یار کیسی کشتی ہے یہ کیسے لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں کیسے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اس کشتی میں کانٹا الگ رہتا ہے ایک طرف سے اٹھا ہوا ہوتا ہے ایک طرف سے گرا ہوا ہوتا ہے یہ ہے کشتی یہ ہے ماہی گیری کشتی جس سے مچھلیاں پکڑا جاتا ہے لوگ شکار کرتے ہیں ماہی گیری سے پانی کے پانی کے اوپر اس کشتی پہ سفر کیا جاتا ہے اتنے خطرناک نظارے میں لوگ چلتے ہیں اور مچھلی کو پکڑتے ہیں یہ ہے ماہی گیری کشتی کی کمال ماہی گیری کشتیوں سے اسی طریقے سے فائدہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے مچھلی پکڑتے ہیں اور پکڑ کے آتے ہیں اور پھر ناؤ کو سائڈ میں لگاتے ہیں پھر اسی ناؤ سے اسی کشتی سے لوگ اپنے شکار کرتے ہیں مچھلی کو پکڑتے ہیں یہ ہے ماہی گیری کشتیوں کا کمال